आं सानो बर' रावआ जोंनि हारिमु रायजोनि मोनसे सिनायथि एबा आइना जों राव गैयाब्ला हारिमुबो दानो हाया एबा जोंनि आसार खान्थिखौबो देखायनो हाया जोंनि रावआ जोंनि आसार खान्थि गाननाय जोमनाय हारिमु मोसानाय दानाय दामनाय देनाय बेफोरखौ खोन्थायो राव गैयाब्ला जों मोनसे रायजोबो जानो हाया रावआ जोंनि मोनसे आइना होननानै बुंनानै बुंना लानाय जायो मानि साननाय जायो राव गैयाब्ला जों माबोरै जोंनि हारिमु दं गाननाय जोमनाय दं जोंहा मोनसे दामग्रा देग्रा खाम सिफुं जथा दं बेफोरखौ जों माबोरैथो खोन्थानो बिनिखायनो रावआ जोंनि थाखाय आइना राव गैयाब्ला जों जोंनि हारिमु फाव सिनायथि गानना जोमनाय देलायनाय जानाय लोंनाय आसार खान्थि बेफोरखौबो खोन्थानो एबा दिन्थिनो हाया जों दिन्थिनायजोंल' जों जोंनि हारिमुखौ देखायसारनो हाया जों जोंनि रावखौ मेथाइ महरै फोरमायनानै खोन्था नांगौ जों रावआनो गैयाबोला जों माबोरै मेथाइ दिहुननो बिनि थाखायनो राव गैयाब्ला हारिमु जाया बिनि थाखायनो बर' रावआ जोंनि रायजोनि मोनसे आइना बेखौ आं सानो राव गैयाब्ला मोनसे हारिमुआ एबा रायजोआ माब्लाबाबो जौगानो हायो बिनिखायनो मोनसे रायजो एबा हारिमुआव राव थाथारनांगौ बर' रावआ जोंनि हारिमुनि आइना आं बेखौ सानो